ہیلتھ کیئر کے لئے پیرامیڈیکل اور دیگر ڈپلوما کورس پر بہت توجہ دی جا رہی ہے ملک میں بلاشبہ ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر میڈیکل اسٹاپ کی بہت کمی ہے جب کہ ملک میں ابھی اسپتالوں نرسنگ ہوموں اور ہیلتھ کیئر کیئر سینٹروں کی بھی کمی ہے جہاں تک ہیلتھ کیئر پیشہ وروں کے ناکافی ایجوکیشن اور ٹریننگ کا معاملہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست اس سلسلے میں چند برسوں سے پیش قدمی کر رہی ہے گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں انہیں مناسب ٹریننگ دینے اور انہیں ابتدائی علاج کرنے کی چھوٹ دینی چاہئے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں فوری صحت خدمات آسانی سے مل سکتا ہے ہیلتھ کیئر کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگ اسے منافع کمانے کے لئے نہیں بلکہ عوام کی بھلائی کے لئے اختیار کریں